नोंथांमोननि न'आव बिबारफोर गायो नामा बिबारफोर गायोब्ला मा मा रोखोमनि बिबारफोर गायो औ गायो जोंनिया न'आवहाय जेन्थ'खा बिदिनो बेराफुल रजे गायो आरो माब्लाबा हाथाइनिफ्रायबो बायनानै लाबोयो ओमफ्राय बिदिनो सानफ्लावार बिबार जेन्थ'खा बेरा फुल ओमफ्राय रजे अनेक दिजाइन निहाय बिबार गायो आरो जोंनावहाय ओमफ्राय बिदिनो न' खाथि खाथियावबो लायनानै गायो न' खाथि खाथिनि बबेबाफोर जोलैया मोजांबा बेखौ लायनानै गायफैयो न'आवहाय बेखौहाय माबायो गायनानै दोनफैयो जोंनाव बिबारफोरा बिदिनो बारा गैया गैनायालाय जेन्थ'खा बेराफुल बिदिनो रजे ओमफ्राय ओमफ्राय ओंखाम संग्रा सानफ्लावार बिदि दङ आरो बेखौनो आं साखोन सिखोन खालामो बेखौनो लाखियो आरो ओमफ्राय बेजोंनो न'खौहाय स्टेनडार्ड नुहोयो आरो बेखौनो गायनानैहाय न' खाथि खाथिनिखौहाय लायनानै